ہندوستان میں سب سے بڑے ماحولیاتی مسائلوں میں سے ایک پیڑوں كی كمی ہے جو کہ دلی جیسے بڑے شہر میں صاف نظر آتا ہے جس کی وجہ سے لینڈ سیگریگیشن کی پریشانی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے دہلی کے پلوشن میں بڑھوتری ہوتی ہے جو کنسٹرکشن کے درمیان فائن پارٹیکلس پیدا ہوتے ہیں اڑنے والی مٹی سے وہ ہوا میں مل کے دلی کے پلوشن کو مزید بڑھا دیتے ہیں